गर्मी के दिन में दही मंगा दो दही बनाके उसको लस्सी बनाते हैं उसको ठंडई बनाते भी माठा निकाल के माठा को मैंने नमक डाल के गर्मी में कभी कभी पीती हूँ कभी जीरा नमक हो गया कभी चीनी मिला के पीते हैं पेट में ठंडई के लिए बेल की शरबत हो गईं उसकी शरबत बनाते हैं हमने दही का कभी झाँज बनाते हैं झांज बना के उसको भी पीते हैं और बहुत अच्छा लगता है गर्मियों के लिए गर्मियों के मौसम में पीने के लिए ये सारी जो होते हैं चीज़ माठा हो गया दही वगैरह में इसकी लस्सी बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है और उसको चीनी भी डाल के पीते हैं रूहअफ़जा हो गया रूहअफ़जा भी बना देते हैं और अच्छी लगती है दही माठा